जी अहाँ ओलासँ बाजि रहल छी ड्राइवर साहब अहाँके नाम सन्तोष भेल एहिमे हमरा देखा रहल जे अहाँ तीन मिनटके अन्दर अहाँ हमरा पहुँच जायब तथापि दस मिनट भऽ गेल एखन धरि अहाँ किएक नहि अयलहुँ कतऽ छी